جی میری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ میرے ماں باپ بہن بھائی مجھ سے خوش رہتے ہیں اور مجھے اب سب سے زیادہ فخر اس بات پر ہے کہ میرے استاد مجھے ہر غلطی پر سمجھاتے ہیں اور میری اصلاح کرتے ہیں اس بات پر مجھے بہت فخر ہے